इस्कुल कॉलेजमे हम भरतीय गणितज्ञ महान गणितज्ञ आर्यभट्टके बारेमे पढ़ने रही जकर जानकारी अहाँसभकेँ दए रहलहुँ यए आर्यभट्ट प्राचीन भारतके महान ज्योतिषविद्य आओर गणितज्ञ रहथिन हिनकर आर्यभट्टीय ग्रन्थके रचना भी कयल छै जाहिमे कि ज्योतिषशास्त्रके अनेक सिद्धान्तके प्रतिपादन कयल गेल यए इएह ग्रन्थमे ई अपन जन्मस्थान कुसुमपुर जन्मकाल शक संवत् तीन सए अन्ठानबेके बारेमे लिखलखिन यए बिहारमे वर्तमान पटना जकर प्राचीन नाम कुसुमपुर रहै लेकिनआर्यभट्टके कुसुमपुर दक्षिणमे रहै आब ई बुझियौ तऽ सिद्ध भए गेल यए हिनकर जन्म ई एक मान्यताक अनुसार हिनकर जन्म महाराष्ट्रके अस्मक देशमे भेल रहय हिनकर जे छै से वैज्ञानिक कार्यके सम्मान राजधानीमे ही भए सकैत रहए एहि दुआरे लम्बा यात्रा कएके आधुनिक पटनाके सङ्गे कुसुमपुरमे अवस्थित वेदशालामे एलखिन रहए